पच्चीस बारह उन्नीस सौ अड़सठ पच्चीस सात दो हज़ार अठारह बारह उन्नीस सौ निन्यानवे तेरह दो उन्नीस सौ बासठ इक्कीस चार उन्नीस सौ पैंसठ